अपना सुति उठै छथिन सूरज भगवानके जल चढ़बै छथिन आ जैनते अथी छठि परब आबै छथिन ओहिमे तीन दिन सहै छथिन एकदिन खरना करै छथिन एकदिना पारन आ छोटको पाबनि होइ छथिन तऽ ओहोमे अथी दू दिना सहै छथिन आ जेना समेला होलै तऽ ओहिमे लऽ कऽ जाइ छथिन कलशा बैठाबै लऽ चैती मेला आशिन मेला सरस्वती पूजा होइ छथिन अहुमे लोक सहै छथिन माताके जाइ छथिन अथी खोईंछ भरैला पूजा करैला ओहि सङ्गे हम आर ऊठै छियै तऽ नहा सोनाके सूरज भगवानके जल चढ़बै छियनि अगरबत्ती देखबै छियनि सोम रहै मङ्गल रहै रविके हम आर भी पूजा करैला आबै छियै भगवानके सूरज भगवानके जल चढ़बै छियैनि पूजा करै छियनि ओना मे सब बाल बच्चेदार सब पुरुख सब अच्छा से रहए तऽ सुइति ऊठै छथिन सब आ जल चढ़बै छथिन ओनाहिते हमहूॅं आर ऊठै छियनि हुनका जल चढ़बै छियैन धुप अगरबत्ती देखबै छियनि आशिन मेला होलै कातिक भेलै ओहि सबमे सब पूजा पाठ करै छियनि सङ्गे हमहूॅं आर करै छियै नहा धोके सोमके रविके पूजा करैला आबै छियनि मङ्गलके भी पूजा होइ छथिन सुक्करके भी पूजा होइ है हम आर ओनाहिते नहा सोनाके हुनका सूरज भगवानके अगरबत्ती देखबै छियै जल चढ़बै छियनि ओहि संगही सब जल चढ़बै जाइ जाइ छथिन आ जेना सहै छथिन बड़का पाबनि होइ छै ओहोमे पूजा करै छै सब तीन दिन सहै छथिन ओहोमे जेना सरस्वती अथी आशिन मेला होइ छथिन ओहोमे लोक कलशा बैठबै छथिन चैतीमे होइ छथिन तऽ कलशा बैठबै छथिन तऽ हम आर अइसे ही पूजा पाठ करै छियनि अइसे ही सब लोक करै छथिन पूजा पाठ ओनाहिते सुति ऊठै छथिन कहै छियैन हे सूरज भगवान सब बाल बच्चेदार सब अच्छा से रहै अच्छा से रखियौ अइसे ही सबके कहै छियैशनि सब अपन बाल बच्चेदार लऽ सब पाबनि करै छथिन सब दुःख कलेश सब दुर करै छथिन माता सूरज भगवान करै छथिन हुनका तऽ तीन दिनमे तीन दिन होइ छथिन बड़का पाबनि तऽ फिर लोक करै छथिन कि नहि करै छथिन अइसे ही हमहूॅं आर करै छियनि बड़का पाबनि करै छथिन मम्मी आर हमहुँ आर जेना सूरज भगवान के जल चढ़बै छियै ओइसे ही जल चढ़बै छियै पूजा करैला आबै छियै मंदिल पर